आं साना दिनैसिम माने बर' रावाव मिडियाया गोबां दावगानांगौ बा गोबां सोलोंनांगौ दंबावो आरो आं बिदि सानो दिनैसिम जोंनाव मोनसे मोजां सेनेल गैया नुनो मोना ओ जा नुयो बुहुत खम आरो बेबो जानला मेनलासो नाथाय बिदि निउसखौ जोंनि हारियाबो बेजों जौगानो हाया बेखायनो आसा खालामो उनावहाय जोंनि बर' मिडियायाहाय एसे इमप्रुभ जायो बा जौगालाङो बेखौ उनाव नुनो मोनगोन होनना जों आसा खालामो आरो दाथ' दा मा मोजां निउस नुयो नुवानो माने एकेबारे एक्सपेक खालामा आरो मानेखि बेफोरबायदि निउसखौ जों एक्सपेक्त खालामा मोजां निउस होनो हाया मिडियाया जोंनो सानसेनि अबाव मा सोलिदों सोलियाखै बेफोरखौबो नुजोबहोनो हाया सोरनि सोरहाबा माबा जादों जाया माने बांसिनानो पार्सनेल ओ मालायनि पार्सनेल माबायाव लाइफावहाय इन्तारफेयार खालामनाय बायदिसो मोनो आरो दा बेखौ लुगैया आरो बेफोरखौ दिन्थिस्लाय स्लाय बेफोरखौ बेफोरनि माने मोजां मोनसे माबा लुगैयो आरो दा बुहुत जौगानांगौ गोनांथि दंबावो आरोना जोंनि माबायाहाय मिडियाया बर' रावआव मिडियायाहाय पेपार फैबाय बेबो दा सोर फरायो साबैसे फरायो एथ्थ' सुबुंफ्रानो फराया जोंबो इभेन जोंबो फराया आरोना नुनो मोनो बड' निउसपेपार दं होननानै किन्तु सेनेल जोंनिया बर' सेनेला मोजां गैया मिन्थिजाथाव थाव बिदि फेमास बिदि गैयानो आरो दिनैसिम ज जाहाथे आसा खालामो उनाव गोबांसिम जौगालांगोन होननानै आरो